हैल्लो हां इक हां इतिहास वगैरा हां बिलकुल बिलकुल जि'यां बावे आह्ली माता मेन जेह्ड़ा में आखनियां कि सारे लोक जेह्ड़े ना अपनी माता कैली मन्नी जन्दी कि जि'यां मि लगदा कि सारे लोकें दी इत्थे मन्नतां अपनियां पूरियां होंदियां न जि'यां अस दिखदे हे कि जि'यां साढ़े बुजुर्ग वगैरा हे ते उंदे टाइम दा गै ओह् बड़ा जैदा मतलब कि ओह् पापुलर ऐ ओह् जगह ना बड़ी ते आखदे न कि भाई अगर इक अपनी बड़ी श्रद्धा कन्नै तुस अगर जागे उद्दर ते बावे आह्ली माता जेह्ड़ी कुसे ई इस चाल्ली निं भेजदी ऐ कि सारें दी मुरादां जेह्ड़ियां न पूरियां करदियां न ते बाकि जि'यां उद्दर सुनने च ऐ कि सुनने च केह् ऐ कि अस दिक्खने वि होन्ने ऐ कि जि'यां छिल्लियां चढ़दियां न उद्दर ओह् लोक अपनी मतलब कि मुराद रक्खने आस्तै छिल्लियां चाढ़दे न उद्दर ते बाकि अगर इतिहास दी गल्लां इतिहास उप्पर जाना हो ते बावे आह्ली माता जेह्ड़ी ऐ ओह् राजा जम्मू लोचन दे टाइम दी ही मतलब कि ओह् उस चाल्ली जुस टाइम च ओ रोह्नदे हे बावे आह्ली मा सारी बहु फोर्ट च रोह्नदे हे ते ओ उद्दर बावे आह्ली माता दी पूजा करदे हे ते काफी जैदा मतलब की ओह् उस टाइम च जेह्ड़ी वि आस पास आह्ले हे ते मतलब कि उ'नें पूजदे हे ते आखेया जंदा ऐ कि इद्दर साइडें च बावे आह्ली माता दे बिलकुल अपोजिट साइड च दिक्खेया जा ते मतलब कि तवी बैहन्दी ऐ तो ओ उ'दा मेन जेह्ड़ा मेन मकसद केह् हा उत्थे ओ बनाने दा बाहु फोर्ट कि उद्दरुओं पुरे अपने मतलब लाई लाओ तुस पुरे अपने इलाके गी ओह् बिलकुल अच्छी तरह पर दिक्खिये दिक्खेया जा सकदा हा ते बाकि और बाकि इतिहास मतलब एह्दा ते काफी लम्बा मतलब कि हिस्ट्री ऐ इदी इस चाल्ली दिक्खनी हो ते ते बाकि और मतलब कि एह्दे कन्ने कन्ने अगर अज दे टाइम पर दिक्खेआ जा ते उत्थे इक लोकें दी पर्यटक स्थल बनाए दा उद्दर ते फिश एक्वेरियम वि बनाए दा उद्दर लोक बड़े बड़े दूरोआं आंदे न मतलब कि हांजी कीदा छिल्लियां वगैरा मतलब कि उयै इक पुराणी गै इस चाल्ली मि लगदा पुराने लोकें दी गै ओह् ऐ कि जि'यां अस अपने देवता वगैरा गी जि'यां रुस्सी जन्दे न उ'नें मनाने दी कोशिश करने होन्ने सेम लाइक इद्दर वि ओह् चीज दा थोह्ड़ा रोह्नदा ऐ कि अगर जि'यां साढ़े घरें च गै अगर देवता दुवता रूठी गेदे होंदे यां उ'नें मनाने दी कोशिश करने होन्ने ते फिर लाइक उस्सी इक इ'यां मोह्रा टाइप रखिये ते फिर उस्सी ओ करने होन्ने इ'यां अगर ओ बिज्जी जन्दी ऐ ते मतलब की उस चाल्ली ते फिर अस आखने कि साढ़ी मनोकामना जेह्ड़ी ओ पूरी होइयी जां किश वि हो मन मनोइये न यां किश इस तरह दा ते इयै कि मेन मतलब कि उं'दा रोह्नदा हा कि छिल्लियां जेह्ड़ी चाढ़ने दा ओह् मेन मकसद रौह्ंदा ठीक ऐ